थोरसि लथायालाय ओंखाम जानायाव बाहायो दै लोंनायाव बाहायो जानाय लोंनायाव बाहायो इनिफ्राय खान्थाखो ओंखाम संनायाव बाहायो फ्राय जौ दोखौ दै लायनायाव बाहायो लथाखो आखाइ आथिं सुनो आखाइ सुनायाव बाहायो खुगा सुनायाव बाहायो खुरैखो ओंख्रि लानो बाहायो गारबाखो जाबाय आरो ओंख्रि हायो इनिफ्राय कापफोरखो आरो साहा लोंनायाव बाहायो सामुसखो आरो हाबि जाबि हायना जानायाव बाहायो जोंहानाव

जोंहानाव स्टिलनि खांसि दं इनिफ्राय आरो लथा दङ आगोलनि लथा बिदि दै लोंबांला दानिबा थंगायावसो लोङो आरो खुरै गाहाम दङो खुरै गाहामावबो दानिबा जाया स्टिलनियावसो जायो आरो खांसि गाहाम दं खांसि गाहायखौबो बाहाया स्टिलनि खांसियावसो जायो मगावसो बाहायजोबो दानिबा आरो साहाखो लोङो जों गुफुर कापाव आगोल जोंफोरो लोङोमोन खुरै गाहामफोराव लोङोमोन दा खुरै गाहामखो बाहायला स्टिलनि बाहायो जग लोङो जगआव बाहायो बांसिन आरो काप बै काप गुफुरा माबानि गास थंगा इफोराव बाहायो इफोरखोसो बाहायो दानिबा आगोलनि जिनिसखो बाहायला